بچپن ہمارا اسکول کے سفر میں ویسے تو ہمارا علاقہ کوسی علاقہ بہار کا کہلاتا ہے اور اس میں چھوٹا سا گاؤں ہے گمروہو جو میسی پرکھنڈ کے علاقے میں پڑتا ہے کوسی علاقے کا اس میں ہمارے ابتدائی تعلیم بچپنوں میں اسکول جانا اور وہاں کھیل کود کرنا بچوں کے ساتھ وہاں رہنا اور بہت ساری چیزیں وہاں اسکولوں میں ہوا کرتا تھا اسکول کے سفر میں اکثر ہم دوستوں کے ساتھ کھیل کود بھی کیا کرتے تھے اور پڑھائی کے وقت بھی ہم لوگوں کا اسکول کا علاقہ جو کوسی علاقہ چھیتر ہے اور کھگڑیا ضلع ہم لوگوں کا کہلاتا ہے جو ہم لوگ کوسی علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اکثر بچپنا گزارے اس کے بعد آگے کی تعلیم ہم نے باہر سے کی جو ابتدائی تعلیم ہمارا شروع ہوا وہ بہار سے ہی ہوا تھا جو کھگڑیا ضلع کے کوسی علاقے میں پڑتا ہے